اس علاقے میں سب سے زیادہ دیكھے جانے والے پرندوں میں ہمیں چڑیا نظر آتی ہے اس میں مینا ہے طوطا اور كئی جگہ جو ہے كبوتر بھی نظر آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد كبوتروں كی ہوتی ہے جو كہ ایک پالتو پرندہ بھی ہے لوگ اكثر اس كو پالتے ہیں اپنی چھتوں پر ركھتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ یہاں پر جو پرندوں میں سب سے زیادہ تعداد نظر آتی ہے وہ ہے كبوتر میں نے كبوتر كی سب سے زیادہ جو نسل دیكھی ہیں وہ اسی علاقے میں دیكھی ہیں اور جو كہ سب سے زیادہ ہمارے پرانی دلی كے علاقے میں پائی جاتی ہے اور لوگ یہاں پر كبوتر كو پالتے ہیں اس لیے كبوتر بھی میرا سب سے میرا سب سے جو ہے من چاہا پرندہ وہ ہے كبوتر اور میں كبوتر پالتا بھی ہوں میرے پاس بھی دس سے بارہ كبوتر ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہیں